کووڈ نائنٹین وبائی مرض نے میرے علاقے کو سفر اور سیاحت کو شدید متاثر کیا لاکڈاؤن سفری پابندیوں اور صحت کے خدشات کی وجہ سے نہ صرف لوگ گھروں تک محدود ہو گئے بلکہ سیاحتی مقامات بھی بند کر دیے گئے مقامی ہوٹل گیسٹ ہاؤس ٹور گائیڈرز اور دستکاروں کو معاشی طور پر بہت نقصان ہوا مقامی میلوں ثقافتی تقریبات اور مذہبی اجتماعات بھی منسوخ ہو گئے جس سے سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں واضح کمی آئی البتہ اس دور نے یہ سبق بھی دیا کہ سیاحت میں صفائی صحت کے اصول اور محفوظ سفر کو یقینی بنانا کتنا ضروری ہے اب سیاحتی شعبہ بہ تدریج بحال ہو رہا ہے لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ